मन्दिर जाइ छियै पूजा पाठ करै छियै भोला बाबा से दुर्गा माइ से काली जी से भगवती माइ से पार्वती जी से गणेश जी से छप्पन करोड़ देवी देवता से हम मन्नत मांगै छियै पूरा परिवार खुशी रहै बाल बच्चा हमनिके सुखी रखै आ नैहरा ससुरा हमनिके सुखी रखै आ भाइ भतीजा हमनिके सुखी रखै पूरा परिवारके अच्छा से रखै हूँ इएह सभ मांगै है पूजा करै है सभ देवी देवताके छप्पन करोड़ देवी देवताके पूजा कऽके मन्नत मांगै छियै हुनका प्रणाम पाति करै छियै हूँ हुनका से माफी मांगै छियै छप्पन करोड़ देवी देवता से माफी मांगै छियै पूजा पाठ कऽके फूल पत्ती हुनका चढ़बै छियै जल ढारै छियै हूँ भूखै प्यासे हुनका पूजा पाठ करै छियै हूँ मन्नत मांगै छियै बाल बच्चाके लिए पूरा परिवारके लिए